ہیلو آداب

کیا کیا کام کرتے ہیں آپ اچھا کتنے سال کا تجربہ ہے اچھا کتنے گیج کے بناتے ہیں آپ اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں ابھی آپ کو مطلب نوکری پہ رکھتی ہوں میں مگر میں ڈیلی کا سات سو روپیہ آپ کو دیتی ہوں میں میں میں آپ کو آپ کا پہلے کام دیکھوں گی کام دیکھنے کے بعد میں میرے کو سمجھ میں آ یا تو پھر اس کے بعد آپ کی تنخواہ بڑھیں گی پہلے آپ کا کام دیکھا جائیں گا اس بعدمیں آپ کی تنخواہ ہوئیں گی اب تو فی الحال تو اب آپ کو سات سو روپیہ دیا جائیں گا روزانہ

پیر سے آپ آ جائیے صبح میں

صبح میں صبح میں دس بجے سے شام میں سات بجے تک جی ہاں نہیں کام اچھا مضبوطی سے ہونا ہے اچھا ہونا ہے بس میرے کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملنا ہے اسی حساب سے دیکھ کے میں آپ کو بولتی ہوں میں آپ کے کام کے صفائی کیسی ہے آپ کا کام کیسا ہے دیکھ کے میں آپ کو پھر بولتی میں اچھا ٹھیک ہے